لکھنؤ کی اگر بات کی جائے تو لکھنؤ میں بہت سی کہانیاں ایسی ہیں حکایتیں ایسی ہیں جو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی چلی آئی ہیں جیسے ٹنڈے کبابی کی بات لے لی جائے تو ٹنڈے کبابی کیا ہے ٹنڈے کبابی اس وقت ایک ریسٹورنٹ ہے جس کو پوری دنیا میں گیارہ نمبر ملے ہیں گیارہویں پوزیشن پہ آتا ہے وہ اور ٹنڈے کیا تھا اصل میں آصف الدولہ کے زمانے میں ایک کمپٹیشن رکھا گیا جس میں کہا گیا ہر کوئی اپنا اپنا کھانا بنا کر لائے اس میں ٹنڈے یہ تھے ان کے ایک ہاتھ نہیں تھا انہوں نے اپنے ایک ہاتھ سے گلے کباب بنائے اور پیش کیا تو آصف الدولہ نے پوچھا کہ یہ کس کے ہیں تو کہا لگے کہ یہ ٹنڈے آدمی کے ہیں تبھی سے اس کباب کا نام پڑ گیا ٹنڈے کبابی اور لوگ بہت زور و شور سے اس کو کھاتے ہیں اور اتنا فیمس ہو گیا ہے وہ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ لوگ بڑے بڑے سلیبریٹی وہ لوگ بھی آتے ہیں تو ان کے یہاں ٹنڈے کبابی کھاتے ہیں کباب کھا کے جاتے ہیں اور یہ بہت مشہور ہیں اور اس طریقے سے یہ کہانی آج تک لوگوں کے درمیان مشہور ہے اور چلی آ رہی ہے